हम गाछी रोपबा मे सबसे पहिने तऽ अपन दादाजी संगे बहुत रास गाछ रोपने छी तकर बाद अपन पिताजी संगे सेहो बहुत रास आमक लीचीक आओर कठहर सभक गाछ लगेलहुॅं आओर संगे संग हमर जे अगल बगल मे पड़ोसी सब छथि सेहो सब बहुत रास गाछ लगेलैथ हँ आ हुनका सबके इएह टिप देलियनि जतय गाछ रोपबा के छै ओतय दू दिन पहिने खादि कोरि के छोरि दियौ ओहिमे पूरा धूप लागऽ दियौ आओर तेकर बाद ओहिमे सूखायल गोबर या सड़ल पात जे घास फूस अछि तकरा मिलाक ओहि गढ्ढा के भरि दियौ आओर ओहिमे गाछ लगाउ जाहिसॅं की होइ छै गाछ के विभिन्न तरहके जे पोषक तत्व छै खास कऽ के बृहद पोषक तत्व जे गाछ के लेल जरूरी छै ओ पौधा के भेटतै तऽ पौधा जे छै बहुत विकास करत आओर ओकर विकास भेला के बाद ओहिमे जे आबय बला फल फूल छै सेहो विकसित हेतै आओर हमरा ओहिसँ बहुत लाभ होयत तऽ गाछ वृक्ष तऽ ओहिनो हमसब बुझै छी जे गाछ वृक्ष ऑक्सिजनक एतऽ वायुमंडल मे परिपूरित करय छै गाछे वृक्ष छियै जे बिना लोभ के हमरा सबके प्राणवायु ऑक्सिजन उपलब्ध करबैत अछि आओर जाहिसँ हमसब ऑक्सिजन लै छियै ताहि दुआरे कहल जाइ छै गाछ वृक्ष अपनो लागाबी आओर दोसर आदमी के सेहो प्रोत्साहित करी जे गाछ वृक्ष लगाबै ताहि दुआरे कहल जाइ छै जे एक जे गाछ होइ छै सए पुत्र के समान मानल जाइ छै ताहि दुआरे सब गोटे मिलके जीवनमे कम से कम प्रत्येक साल दस टा गाछ जरूर लगाबी आओर प्रकृति के स्वच्छ आओर सौम्य बनबै मे मदद करी